म्हजें नांव चिन्मय जल्मी हांवें म्हजी बेचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री कम्प्लीट केल्या आनी म्हजी आवड म्हणटा ती ट्रेकिंग करप तर हांव तुमकां ट्रेकिंग बद्दलूच आनी ट्रेकिंगचो म्हजो एक एक्सप्रीयन्स बद्दल सांगपाक आसा तेन्ना हांव म्हज्या मित्रां बरोबर हीवरेम वॉटरफॉल चेर गेल्लों आनी तो ट्रेक ट्रेक म्हणटा तो आमी ऑर्गनायज केल्लो आमच्या क्लबा तर्फे तेन्ना त्या ट्रेकाक आमी हीवरेम हीवरेम वॉटरफॉलचो निसर्गाचो एक असो अद्भुत असो क्रिऐशन म्हणटा तो आसा आमी हीवरेम वॉटरफोलार गेल्ले आनी तो ट्रेक तुमकां सांगूंक गेलो तर तो ट्रेक म्हणटा तो मॉडरेट डीफीकल्टीचो आसा त्या ट्रेकाक तुमकां तीन तीन वॉटरफॉल मेळटले तेन्ना ती कोणाक जर डीफिकल्टी आसा चडपाक आनी हें तें तेन्ना तांच्यानी पयलींच धबधब्या मेरेन वचूं येता आनी कोणाक कंप्लीट ट्रेक करपाचो आसा तांच्यानी थर्ड थर्ड म्हटल्यार तिसरे हाजे मेरेन सुद्दां वचपाक येता हो ट्रेक असो आसा की सगले सगल्या वयाचे भुरगे जावं सगल्या वयाचे लोकांक पॉसिबल आसा फक्त जो तो फक्त जो टायम तुमी सिलेक्ट करता वचपाचो ट्रेकाक तो म्हणटा तो सामको आसपाक जाय चड हेवी रेनफॉलाच्या टायमार जर तुमी गेले जाल्यार हो ट्रेक डीफीकल्ट ट्रेकाची डीफीकल्टी खूब वाडूंक शकता तेन्ना हांव वचून आयलो असो हो जागो म्हणटा तो हीवरेम वॉटरफॉल जो म्हाका कोणाकूय सजेस्ट करूंक कसो दिसता कारण गोंयांत आसून तांच्यानी जर हीवरेम ट्रेक करपाकूच जाय